اردو اردو ایک ایسی بولی ہے جسے بولنے پر انسان خوش ہو جاتا ہے سامنے والا انسان یہ سوچتا ہے کہ یہ بہت اچھا بات کر رہا ہے اور اردو کی بہت ساری اچھی کتابیں بن چکی ہیں اردو بہت لوگ بولتے ہیں زیادہ تر مسلمان بولتے ہیں جو بولتا ہے اردو اسے ایسا لگتا ہے کہ وہ کچھ میٹھا کھا کر بول رہا ہے کچھ اچھا بول رہا ہے باقی لینگویج میں ایسا نہیں ہے اگر مانا دیکھا جائے کہ ہندی یا انگلش تو اس میں اتنی شدت سے نہیں بولا جاتا جتنا اردو سے بولا جاتا ہے اچھا اردو میں لوگ بہت ساری شاعریاں لکھتے ہیں زیادہ تر اردو میں لوگ فلمیں بھی بالیوڈ میں بنتی ہیں گانوں بھی لیرکس لکھے جاتے ہیں بہت سارا ایسا کام ہوتا ہے جو اردو میں بولا کرا جاتا ہے اور پاکستان وغیرہ میں اردو ہی چلتی ہے اردو بہت لوگ اپنی طرف سے بولنا چاہتے ہیں اور لوگ بہت سیکھتے ہیں اس کی کوچنگ بھی چلتی ہیں اردو تو ہم ایک طرح سے مسلمانوں کی شان ہے وہ جب بولنا چاہتے ہیں تو زیادہ تر وہ اردو ہی میں بولتے ہیں اور اس سے سامنے والے کو اچھا بھی لگتا ہے کہ جی جناب سے بات ہو رہی ہے تو آدمی اچھا لگتا ہے اور جو بول رہا ہے اسے بھی بہت اچھا لگتا ہے اسی بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ اردو ایک بہت اچھی بولی ہے اور اسے سب لوگ بولیں تو بہت ہی اچھی بات ہے